अपना धर्म छै दुर्गा पूजा छै छठि छै अथि छै हँ केओ केओ एहन धर्म छियै जे छै कि अहाँकेँ नौलेज नहि क्रिसमसपे भऽ गेल नया साल भऽ गेल ई सभ जे छै कनि अहाँकेँ अपना लै छियै नहि तऽ अपनामे धर्ममे छै अहाँकेँ छठि भऽ गेल दिवाली भऽ गेल दुर्गा पूजा भऽ गेल काली पूजा भऽ गेल तेहिके बाद जे छै से गणपति पूजा भऽ गेल ओहिके बाद जे छै से अहाँकेँ बहुत एहन तरहके जे छै से अहाँकेँ छियै पाबनि तिहार से अपन धर्म जे छै से एतेक छै जे दोसर धर्म केना अपनेतै अपन धर्म एतेक छै जे टाइमे नहि बचैत छै जे दोसर धर्म करऽके कोइ कोइ एहन जे छै से धर्म अहाँकेँ धर्म छियै जे ओहिमे जे छै से पार्टी वार्टी भऽ गेल अथि भऽ गेल नहि तऽ जे छै बहुत जे छै से धर्म छियै अपन धर्म जे छै से बहुत छियै दुर्गा पूजा छठि काली पूजा दिवाली एहि सभमे कोनो अथि नहि जे छै से अहाँकेँ जे छै से अपन धर्म बहुत जादा छियै कोनो कोनो जे छै से अहाँकेँ अथि भेल जेना भऽ गेल क्रिसमस डे भऽ गेल नया साल भऽ गेल कोनो कोनो जे छै से अपन धर्म भेल से अपनेलहुँ कयलहुँ जे छै से